टी वी पर तऽ कएक प्रकारके जे छै ओ समाचारके बहस जे छै ओ देखबाके मौका भेटिते अछि जाहिमे कोनोमे सहमति असहमति कोनोमे आंशिक सहमति आंशिक असहमति रहैए हमर जहाँ तक एन्करके बात छै तऽ अमीष देवगन रजत शर्मा जइसे कएक एन्कर अइ जकर नाम हमरा याद अइ